देखियौ हमसबके यहाँ क्रिकेट तऽ बहुत तरहके खेलै छियै बहुत बहुत खेल खेलै छलै लेकिन सबसे जादा खेल क्रिकेटमे राखै छियै जाहिसे देखलहुॅं क्रिकेट खेलैमे बहुत बहुत नीक छै पुरा ऑल इण्डिया खेलै छै इएहके लेल हमसब सब कोइ क्रिकेटमे रुचि राखलहुॅं खेलयके लेल क्रिकेट खेललहुॅं तऽ बड़ नीक लगै छै तऽ इएहे चलते क्रिकेट खेललहुॅं तऽ जाहिसऽ मैचो आर होइ छै बढ़िऑं बढ़िऑं टुर्मामेन्ट होइ छै तऽ ओहो सब ओहो सबके लिए क्रिकेट खेलै छियै तऽ हमहुँ सब सीखै छियै तऽ हमहुँ सब गेलहुॅं खेलय केलिए तऽ खेलैक लेल पहिले होइ छै बढ़िऑं से सब पिलियर तैयारी करै छियै गराउण्ड उराउण्ड सब साफ करै छियै बढ़िऑं सऽ पुरा सपहा लगबाकऽ पिलियर चुनै छियै ओहिके बाद खेलै छियै तब टॉस होइ छै जे जितल से बैटिंग केलहुॅं जे हारलहुॅं से बॉलिंग केलहुॅं आराम से बैटिंगबला जेतेक राउण्ड मारलहुॅं ओतेक ओतेक ओकरा फयदाक लेल भेल ठीक लेकिन लेकिन जितैके लेल जेतेक रन बैटिंग बला मारलहुॅं ओतेक ओतेक जादा एक रन मारलहुॅं बॉलिंग बला तऽ ओहिके जितैके लेल जीतै गेल होल सुविधा होल तऽ एहिके लेल खेललहुॅं देखियौ देखियौ हमलोग फुटबाॅलो खेलै छियै तऽ फुटबॉल खेलयके लेल बढ़िऑं सऽ कोनो गराउण्ड देखै छियै फिर किरीच तैयार केलहुॅं बढ़िऑं जकाँ फिट होलाके बाद फुटबॉल खेलनाइ स्टार्ट कयलहुॅं तऽ ओहिमे जेतेक जादा जे गोल करै छै से आराम से जितै छै ओहिके लेल देखियौ क्रिकेटमे मायने रुचि राखै छै जादा जादा करके बैटबाॅलमे रुचि राखै छै तऽ जे हइसे बैटबाॅल खेललहुॅं बढ़िऑं से तऽ ओहिमे ठीक रहै छै बहुत आनन्द आबै छै बैटबाॅल खेलेमे तऽ एहिके लेल करिके आराम से खेललहुॅं बढ़िऑं से मस्तीमे खेललहुॅं जितलहुॅं तऽ बहुत बहुत अच्छा से मतलब सोर सराबा होल बहुत बहुत मस्ती भेल मतलब बहुत मजाक उजाक बहुत होल मस्ती उस्ती होल तऽ एहिके लेल क्रिकेट खेलैमे रुचि जादा रखलहुॅं आओर फुटबौलो खेलली आँधीमे फुटबौलो खेलली तऽ फुटबौलोमे मजा आबै छै खेलैमे फिर देखियौ फुटबॉल उटबाॅल खेललहुॅं तऽ बड़ नीक लागल तऽ एहिके लेल फुटबॉल खेललहुॅं मस्त होल ताहिके लेल ध खेलायके लेल बहुत अच्छा रुचि छै सबसे जादा तऽ बैटबाॅल खेललहुॅं मस्त होल बढ़ियाँ से रहलौं खेललौं कुदलौं मस्त रहत टीम